नमस्ते सर सर हमको लोन चाहिए था हमको लोन चाहिए था तो सर इसके लिए हमको क्या करना हमको कार लेनी थी जी सर उसके लिए हमको लोन चाहिए तो सर हमको कुछ आप छूट कर दें दस परसेंट लगेगा हम कैसे दे पाएँगे थोड़ा हम कंडीशन खराब है जी सर आप मैं समझ सकता हूँ बट आपकी तरफ से हो सकता है तो कर दीजिए नहीं तो हम देने के लिए तैयार हैं हमको हमको पाँच दस लाख चाहिए

तो सर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स इसके लिए मैं डाक्यूमेंट्स सर या कुछ दिखाना पड़ेगा हमको क्या दिखाना पड़ेगा अपडेट हुआ है अपडेट जी सर सर हम देखें नहीं हैं पर देख लेंगे तब न समझ में आएगा अपडेट हुआ है या नहीं ठीक है सर कितना टाइम लगेगा ठीक है सर सर ठीक है नमस्कार ठीक है सर ठीक है सर

स्विफ्ट डिजायर लेना था धन्यवाद